हा मां धार्मिक कथाउनि जे गाननि खे ॼाणंदी आहियां उन्हनि में मुंहिंजा पसंदीदा गाना झूलेलाल जा आहिनि मां मंदर में वञी कॾहिं कॾहिं झूलेलाल जा भॼन बि ॻाईंदी आहियां जीअं

अहिड़ीअ तरह ॿिया बि मूंखे सिंधी गाना झूलण जा इलाही ईंदा आहिनि ऐं ॿियनि बि संतनि जा मूंखे गा भॼन घणेई तरहनि जा ईंदा आहिनि उन्हनि खे मां ॾाढो ई पसंदि कंदी आहियां